हा हैलो हा भैया राम राम भैया राम राम ॿुधायो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा अछा अछा अछा त ॿिन्हिनि लाइ हिकु ई कमरो खपे की अलॻि अलॻि कमरे में रहंदा ॿई ॼणा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा

हा त पियो मतिलबु इहो आहे की अगरि जो शेयरिंग में वठंदा त पंज हज़ार अथनि औरि औरि अगरि सेपरेट वठंदा त छह हज़ार जो अथनि कमरो हा छह हज़ार जो सेपरेट अथनि हा शेयरिंग में किचन बाथरूम शेयरिंग में न मिलियो बाथरूम त कॉमन रहंदो छोकी हिकु ॿियो बि कमरे वारो वेंदो आहे त पोइ उहो कॉमन थी वियो ऐं किचिन हिक खे मिलंदो हिक खे न मिलंदो त हिननि छोकरनि खे घर में ई कमरे में ठाहिणो पवंदनि वरी या त सेपरेट वठनि त हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लॻंदनि हा त पोइ छह हज़ार छह हज़ार ख़र्च करिणा पवंदा न पोइ त पोइ मिनिमम घटि में घटि हा ॿिन छोकिरनि जा छह हज़ार ख़र्च करिणा पवंदा मिनिमम हा उन में किचिन ऐं वाशरूम बि अटैच अऊं वाशरूम बि अलॻि सां मतिलबु उन में सेपरेट हुन टाइप जो हा सेपरेट उन टाइप कमरो त साइज़ बढ़िया अथनि ॾह बाइ चोॾहं जी साइज़ आहे हा आराम सां कोई दिक़त न आहे किचिन अलॻि आहे वाशरूम अलॻि आहे फर्नीचर इलमारी ठहियलु आहे औरि बाक़ी पंखो लॻियलु आहे हा इलमारी ठहियलु आहे पंखो लॻियलु आहे बाक़ी हाणे बैड बैड बि अवैलेबल आहे हा बैड बि अवेलेबल आ न बैड अवेलेबल आहे जिंदल आहे बैड और पंखो बी लॻल आ और उन खां पोइ क किचिन आए बाकी खाली रोटी जा सामान खणी अचेन और गद्दा और उहे सभु वठनि पंहिंजो बसि चादरां हा हा ग बाथरूम में गीज़र लॻियलु आहे हा गीज़र लॻियलु आहे बाक़ी लाइट जो अलॻि मीटर लॻियलु आहे त उहो लाइट पंहिंजो जेतरी ॿारींदा जेतिरो ख़र्च कनि ओतिरा पंहिंजो चार्ज लॻंदनि ओतरी हा ऐं ॿ ॿ महीने जी सिक्योरिटी औरि हिक महीने जी एडवांस मतिलबु टे महीने जो मतिलबु ॾियणो आहे शुरूआत में हा ॿ महीना त सिक्योरिटी थी वेंदनि जमा रहंदनि ऐं हिक महीने जो किरायो ॾियणो पवंदनि हा टे उन में शुरूआत में हा सिक्योरिटी त वापसि मिली वेंदी हा सिक्योरिटी में बसि जेको बि टूट फ़ूट हूंदी आहे या कुझु पैसा बकाया हूंदा आहिनि उहे कटजी करे उहे वापदि थी वेंदी आहे उहा बाक़ी रोटी पंहिंजो ठाहिनि या टिफिन बि घुराईंदा आहिनि माण्हू टिफिन घुराइनि हा पोइ पाणी बि फिल्टर वारा ॾई वेंदा आहिनि उहो पंहिंजो बोतलां उहो पाणी बि वठनि फिल्टर जो पाणी बि वठनि

हा न अॼु ऑनलाइन ॾियनि या कैश में ॾियनि या ऑनलाइन बि था ॾई सघनि अॼुकल्ह त ऑनलाइन जो हा ऑनलाइन जो जमानो थी वियो आ अॼुकल्ह डिजिटल समय अची वियो आहे अॼुकल्ह त डिजिटल समय अची वियो आहे पैसा माण्हू अॼुकल्ह ट्रांसफर ई कनि था जेके बि आहे सभु ट्रांसफर ई करे थो पैसो अॼुकल्ह किराये जो बि हुजे या ज़्यादतर हले ई डिजिटल कम थो त उहो हा अवेलेबल थी वेंदो अवेलेबल जी चिंता न आहे अवेलेबल तव्हांखे जॾहिं ॿुधाईंदव कमरो थी वेंदो

हा हा कोई दिक़त न आहे जॾहिं बि ॿुधायो बुक थी वेंदो कराईंदो अवेलेबल थी वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु ओके ठीकु आहे भैया राम राम